ہیلو کیا آپ لکھنوی کباب سے بات کر رہے ہیں میں ریاض بات کر رہا ہوں مجھے کھانے میں کباب اور بریانی بہت پسند ہے تو کیا آپ کے ریسٹورانٹ میں بریانی اور کباب مہیا ہیں آسانی کے ساتھ اور میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ اگر میں ہوم ڈلیوری کے لیے کہوں تو کیا آپ کا ہوٹل ہوم ڈلیوری کرتا ہے یا میرے گھر کھانا بھیج سکتا ہے مجھے بریانی بہت پسند ہے اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ بریانی کا ریٹ آپ کے یہاں کیا ہے ہمارے یہاں تو ساٹھ روپے کا ڈھائی سو گرام ملتی ہے آپ کے ریسٹورانٹ میں کتنی ملتی ہے میں بہت بھوکا ہوں میری شدت بھوک بہت آگے حد تک گزر چکی ہے اور کیا آپ میرے لیے کچھ ڈسکاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے میں آڈر کروں آپ کے پاس آن لائن فسٹ کسٹمر ہوں میں آپ کا پہلی بار آپ کے یہاں سے آرڈر کر رہا ہوں تو کیا مجھے کوئی ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں اگر ایسا ہے تو آپ مجھے بتائیے تھینک یو